आं नै बे जायगानि थाइजौगुरि जायगानि एबा बे गामिनि आङो सासे आबादारि आं बेयाव दिनैसिम आबाद मावनानै जाबोनाया गोबां बोसोर जाबाय आं बायसत्ति बोसोर दा आंनि बैसोआ दा बेयाव जोङो बांसिन माइ आबादखौनो मावो बे आबादा जाबाय बांसिन जोङो आबादखौ मावनो मोनो गायनाय फुनाय बैसागुनिफ्राय आसार सावोन भाद्र' नांसिनहालागै जायो माइ गायनाय बोथोरा जाबाय जोंनिया अखानिफ्राय जायो अखा गैयाब्लानो जोंनियाव माइ आबाद मावनो हाया आरो बेराफारसे जोङो न' लुनानै थानांगौ जायो बे न'आव जोङो मानसि थाग्रा आरो दाउ गनद्रा बाख्रि अमा गनद्रा थानांगौ जायो मानो होनबा दाउ अमा बायदिसिना जोङो फानलु फानलासो जोङो जोंनि उदैनि आदारखौ बुथुमनानै जानो हायो दा जोंनि प्रब्लेम गुबैथारा जाबाय जोङो दोहो दाहा दुब्लि बारियाव जोङो दाथ' मोसौ हालजों हालेवनाया खम जाबाय आरो टेक्ट'रफोरजों जोङो हालेवो हालेवनानै जोङो माइ गायो आरो जोङो बे माइनि आबादखौ खाथि आघोन फुसहालागै हानानै मोनो आरो हानानै मोननाय बे जिगाबखौ जों माइयाव हुंनानै दोनो आरो बेल' नङा जोंनि आबादा आलुफोरबो जायो आरो बेसरबो जायो लोगोसे औवा बागान एबा गय बागान जोंनियाव जायो दा जोङो जोंनि बे जायगाया जाबाय फरेस्ट भिलेज बेनि थाखायनो जों हाग्रा सेराव दा रायजो जानानै दङ जोंनि बे गामिया दा मथा मथि नोब्बै बोसोर बा एक्स' बोसोर जाबाय दासिमबो रिभिनिउ जायाखै दा जोंनि बे हादानाव बा जोंनि फामुआव बा फरेस्ट भिलेजआव दा हाग्रानिफ्राय गोबां जिब जन्थु फैयो अमा मैदेर मै बायदि बायदि फैनानै जोंनि बे खेटि बायदिफोरखौ जाफैयो बेनिखायनो जोङो हराव खस्त' खालामनानै जोङो थंसे खालामनानै जोंनि आबादखौ हाग्रानि जिब' जुन्थु अमा मै एबा मैदेर बेफोरखौ जोङो हराव नेनानै होख्रां हरनानै जोंनि माइ आबादखौ बासायनानैसो मोननाय जायो दा बेफोरबायदि प्रब्लेम आरो माब्लाबा प्रब्लेमा जाबाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय फरेस्ट भिलेजखाय एभिक्श'न खालामनाय जायो सिगाङाव पास बोसोर आगोलाव खालाम खांबाय एबिक्श'न दा जोंनि न'खौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय फैनानै मैदेर एबा जे सि पि बायदिसिना लाबोनानै नाख्रेब फैनाय जायो अब्ला जोङो राहा गैयैबादि जायोब्लाथाय जोङो ज' खौसेहाय जोंनि गामियारिफोरा एबा बे फरेस्ट भिलेजआव जेसेबां दङ गामि हाबनानै खौसे जानानै जोङो जोंनि बि टि आर नि सिफ हाग्रामा सिगां हाग्रामा महिलारि दंमोन आरो दा प्रमद बर' दङ दा जोंनि लिडार एबा दैदेनगिरि बिसोरनि सेराव जोङो आरज गाबहैनाय जायो अब्लासो जोंनि नैबे न' गाख्रेब जानाय बे न' गाख्रेब जानायनिफ्राय जोङो आरो गोदानयै लुफिननो हानायनि सुबिदाखौ मोनो थिग बेफोरबायदिनो जोङो एसे खस्थ' खालामनानै जोङो बेयाव रायजो जानानै दङ बे जायगायाव इरिगेसन गैया नालाय जोङो अखाजोंसो बांसिन मावनानै जायो नालाय जोंनिया आबादारिफ्रा एसे खस्थआनो जायो आरो जोंनि माइ दैफोरखौथ' जोङो बारा फाननोबो हाया बेमार आजार जायोब्ला जोङो मोसौ फिसिनाय एबा बोरमा फिसिनाय बेखौसो फाननानै जोङो बेमारफोरखौ नायनो हायो

बिदिनोसै जोंनि संसार जानाया बेखिनिखौनो आङो बुंनाय जाबाय